राजस्थान में मल्हाइण वारा त्योहार जीअं त हिक तीज जन्माष्टमी दीपावली मकर संक्राती इहे सभु आहिनि ऐं राजस्थान में भई जयपुर में तीज महोत्सव जुलूस ऐं पारंपरिक प्रदर्शन सां गॾु मानसून जो प्रतीक बि आहे ऐं जैसलमेर जो मरुस्थल महोत्सव ऊंट दौड़ ऐं हस्त शिल्प हीअ घणेई कार्यक्रम कया वेंदा आहिनि अजमेर में पुष्कर मेलो गणगौर महोत्सव पत्स पतंग उत्स महोत्सव तीज हीअ सभु मल्हाया वेंदा आहिनि राजस्थान जे हिक तरह सां सांस्कृतिक राजधानी बीकानेर आहे जिते हिक ई छत जे हेठां घणेई रचनाऊं तरह तरह जूं ऐं घणनि तरह जा वाद्य यंत्र ॾिसण अचनि था राजस्थान जो मेन नृत्य घूमर आहे ऐं मेले में बि जीअं वधीक रंग भरण लाइ पगड़ी प्रतियोगिता मुर्गो ऐं बेलन बैल जेके थींदा आहिनि उन्हनि जी लड़ाई लोक संगीत कठपुतलीअ खे ॾेखारण जो शो ऐं मवेशियुंन जो वापार करण इहे घणन तरहनि जा मेला थींदा आहिनि राजस्थान में बारिश खे सॾु करण लाइ हिकिड़ा राग ॻाया वेंदा आहिनि जे के कई पारंपरिक वाद्य यंत्रन जो इस्तेमालु कनि था जीअं त सारंगी काम्याच ढोल शहनाई ऐं बीन शामिलु आहिनि